साढ़े उधमपुर जिल़ा च जेह्ड़े मुक्ख ध्यार न उंदे च इक दिवाली इक होली ऐ ते इक लोह्ड़ी बी ऐ ते होर बी मते सारे ध्यार न मकर संक्रांति होई ते जियां बच्छ दआह् एह् मते सारे ध्यार न करवाचौथ एह् बी जनानी रखदियां न अपने मराह्जै दी लम्मी उम्री ताहीं ते लोह्ड़ी बी लोक बड़ी धूमधाम कन्नै मनांदे ते बसाखी हा बड़ा गै बड्डा ध्यार ऐ बसाखी हर अप्रैल म्हीना जिसलै औंदा तां इस म्हीना एह् ध्यार मनाया जंदा ते रेही गल्ल जेह्ड़े मुक्ख मुक्ख ध्यार ते होई गे पर इ'नें जेह्ड़ा लोकें दा मनाने दा तरीका ऐ ओह् बड़ा गै इक शैल ते डुग्गर प्रदेश दा इक बड़ा सनाह्कड़ा तरीका ऐ जिसलै बी एह् ध्यार मनाए जंदे ते हर इक ध्यार दे पिच्छै किसै ना किसै दा कन्नै एह् मिला दा होंदा कोई एह्दा कन्नै विश्वास जुड़े दा होंदा अगर अस दिवालियै दी गल्ल करचै जिसलै लोक चौलें दी बाड्डियै करदे धानै दी बाड्डी करदे लोक अ इसी ध्यारै एह् होंदा ध्यार देवाली बी धूमधाम कन्नै मनांदे लोक पटाके पटूके जागत ठुआ ठुआलदे ते इस ध्यार गी अ अपने घरै च सफेदियां सफूदियां करियै लोक मोमबत्तियां जगाइयै रातीं पटाके ठुआलइयै लक्ष्मी मां दी पूजा करदे ते लक्ष्मी मां दे कन्नै इस ध्यार दा विश्वास जुड़े दा ते रेही बसाखी गी गल्ल जिसलै कनकै दी फसल कटोने पर औंदी एह् ध्यार आई दा एह् इक बड़ा गै जेह्ड़े सरदारें दे जेह्ड़े दसमें गुरू हे गुरू गोविंद सिंह होरें इस ध्यार गी शु शुरू कीता सोलां सौ नड़िन्नुएं ते इस ध्यार दी बी पंजाब दे कन्नै कन्नै डुग्गर च बी बड़ी गै बड्डी म्हता ऐ ते लोग इसी बड़ी धूमधाम कन्नै मनांदे ते एह्दे मेले बी लगदे जगह् जगह् डुग्गर दै बड़ा बड़ा लाकै रामनगर कोलडी ऐ चनैनी बरमीन उधमपुर च बड़े बड्डे बड्डे प मेले लगदे लोक जंदे खंदे पींदे बाकी रेही गल्ल एह्दी होलियै दी एह् इक रंगा दा ध्यार ऐ ते रंग असेंगी एकता दा रंग साढ़ी एकता दा प्रतीक न ते रंग सखांदे असेंगी हिंदू मुस्लम जेह्ड़े सब इक्कै न ते इक्कै असेंगी झुटियै रौह्ना चाहिदा ताइयें कोई बी देस दी तरक्की तां गै होई सकदी ऐ जे ओह् इकझुट होऐ ओह् ते इ'नें ध्यारें दा साढ़ा जेह्ड़ा लोकल विश्वास जेह्ड़ा साढ़ा आम आम विश्वास ऐ ओह् देवतें कन्नै जुड़े दा होर जेह्ड़े स्हाड़े आम रीति रवाज न इं'दा इक बड़ा बड्डा म्हतव ऐ डुग्गर दी इक सरमाया न एह् डुग्गर दा डुग्गर दियां लोक जेह्ड़े लोकगीत लोक कत्थां इं'दा साहित्य ऐ एह् सारा ते एह्दा बड़ी म्हत्ता डुग्गर प्रदेश च